साढे डोगरी बिच मतलब लोक जेह्ड़ा जम्मू रिजन ऐ ओह बेसीकली डोगरें दा ई रिजन ऐ ते ओह्दे बिच होई गेआ अस जेह्ड़ा स्पैसिफिक होएदा डोगरा स्पैसिफिक फैस्टीवल होई गेआ भुग्गे दा बरत होंदा भुग्गे दा बरत होंदा ओह्दे बिच भुग्गा बनांदे पुग्गै मतलब अपने जागत आस्तै बरत रखदे पैह्लें पूरे दिन दा फ्ही ओह्दे बिच भुग्गा इक डिश होंदी ओह् बनांदे ओह्दे च केह् आखदे उसी स्यूल हां स्यूल होंदा ते ड्राई फ्रूट बगैरा गुड़ होई गेआ एह् मिक्स करियै पांदे ते बी बरत टुटने दे बाद भुग्गा खंदे सारे ते एह् मुड़े दी मतलब लम्बी उम्र आस्तै जां ओह्दे आस्तै बरत रखदी माऊ मां रखदी ते इक इक होर बरत होंदा उ'ऐ ओह् बी जागतै आस्तै गै रखदियां मां ओह् होंदा बच्छ दुआ ओह्दे बिच थोह्ड़ा लम्मा प्रासैस्स होंदा ओह्दे बिच मतलब कनारे होई गे जां कुसौ नदी दे कनारे जां बाईं दे कनारे औरतां किट्ठियां होंदियां ते ओह् उ'नें मतलब कोई ञारां चीजां होंदियां फ्रूट होई गे अलग अलग फ्रूट सब्जियां जां मतलब ड्राई फ्रूट बी होई गे उं'दा मिक्चर लेइयै भी उत्थै जाना नदी दे किनारे भी भाखां गानियां उत्थै होर बी जनानियां आई दियां होंदियां उ'नें आपूं इक दूसरे ई टिक्का लाना ते मतलब इ'यां करियै एह् आह्ला फैस्टीवल करदियां उत्थै ते भी घर आइयै उ'ऐ बरत रक्खना पूरा बच्छदुआ दा ते भी अगले दिन ते एह् दो हे जेह्ड़े रिजन स्पैसिफिक ओह् हे फैस्टीवल हे ते बाकी दे साढ़े इत्थै लोह्ड़ी बसाखी ओह् बी रिजन स्पैसिफिक होई गेआ अवा ओह ते नार्थ इंडिया बिच बाकी जगहें बी मनांदे ब इत्थै बी जैदा चलन ऐ उं'दा इ'यै न दो त्रै स्पैसिफिक अगर आखै दे हे ते